जंहिंमहिल मां पंहिंजे ॿारहें दरिजे में हुयसि तंहिंमहिल मां पंहिंजी साहेड़ीअ जे लाइ हिकिड़ो चित्र ठाहियो हुयो उनजे जीअं जनमॾींहं जो अहिड़ो मौको हुयो त मां हुनजे लाइ सोचियो हुयो कि मां हुनखे उहो चित्र तुहिफ़ो ॾींदसि ऐं हूअ चित्र हुयो हिकिड़े ॿिली जो हुनखे ॿिलियूं ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि त मां सोचियो हुयो कि मां उनखे ॾींदसि ऐं हूअ ॾाढी ख़ुशि थी वेंदी मुंहिंजो इहो चित्र ॾिसी छो कि मां उहो पंहिंजे हथ सां पाण ठाहियो हुयो पंहिंजे हथ सां ठाही वई शइ कंहिंखे बि माण्हूनि खे ॾियो त उन्हनि खे ॾाढी वणंदी आहे त मां उहो चित्र पंहिंजी दिलि सां ठाहियो हुयो ऐं मां पंहिंजे घर वारनि खे बि उहो चित्र ॾेखारियो हुयो त मुंहिंजे घर वारा बि ॾाढा ख़ुशि हुया ॾिसी करे ऐं इहो पिया सोचनि कि मां पंहिंजो चित्र हेॾा सुठा सुठा ठाहे रही ऐं मां सुठी चित्रकार थी सघंदी आहियां अॻिते हली करे त उहो मुंहिंजो अॼु ताईं जो सभिनिन खां सुठो चित्र हुयो ऐं मुंहिंजी साहेड़ी ऐं मुंहिंजा घरवारा ॾाढा ख़ुशि हुया